हँ एगो हँ फिलिम जे बनाए छहो ने बिहार पर जे राजनितिक नेता सब छ ने नेताहे सब र बारेमे मतलब देखिके बनैलहुँ ऊनैलहुँ छिऐ नेता सबके बारेमे छै जैसे कोनो नेता भ्र्ष्टाचारी करैए या फिर कोइ अच्छा करैए एकरे बारेमे छँ फिलिम मतलब बना रहलो छँ ओकरामे जे छँ न मतलब नेता जे छँ के जितना मतलब ओकरामे एगो मतलब एगो राखले छँ लड़कीके रोल देले छँ आ एगो लड़का मतलब छँ एकदम लड़का जे छँ ओकरामे मतलब किसान मतलब की की करतऽ कना मतलब विकाश करतऽ यही सुनी

हँ जे अभी अभिनेता जे छँ ने अभिनेता ओकरा मतलब यही बस बनलऽ छँ की ओकरा सबमे जितेतऽ मतलब जितेतऽ सब विकाश करतऽ मतलब भष्टाचारी सँ दूर हटिकऽ मतलब अच्छासँ विकास करना यही मतलब कदाचारी ना करना यही सुनी

हाइ जे फिलिम हाइ जे फिलिम हँ देखो हाइ जे फिलिम हँ हाइ जे फिलिम बनाए रहल छियो ने एकरा सँ सब आदमी जागरूक हो जेतऽ आ फिलिमे से रीलेटेड तकरबाद रियल मे भी करए लगतऽ सब कोइ कोइ मतलब करए लगतऽ भ्र्ष्टाचारी सँ दूर मतलब अच्छा सँ हमरो गाँव सब बिहार सब विकास करऽतऽ फिल्मे मतलब सब जागरूक होतऽ जहिसँ बिहार पूरा विकास करतँ